शेयर बाजारमे उतार चढ़ाव होइत रहैत अछि कखनहु शेयर बाजारके शेयर एतेक नीचाँ चलि जायत कखनहु होइत छै कि शेयर बाजारके जे शेयर बहुते बहुतसँ बहुत ऊपर चलि जाइत छै एहिमे घाटा होइके सम्भावना कम रहैत छै एहिमे लाभ लाभ बहुते होइत छै डिजिटल एप्प डिजिटल एप्प आइकाल्हिके युवाके लेल बहुते लाभदायक जे पल छै जे एप्प छै एहिसँ की होइत छै जे जे युवाकेँ कपड़ा लत्ता ऑर्डर करबाक रहैत छै ओ डिजिटल एप्पके द्वारा होइ छै खाना खैब खयबाक रहैत छै तऽ ओहो डिजिटल एप्पके द्वारा ऑर्डर कऽ दियौ ओहिके बाद अहाँ लग आबि जायत अहाँ खाना खा लिअ आओर बहुते ई एप्पसभ छै जे लऽ के अहाँकेँ सभकिछु भऽ रहल छै लेकिन आइकाल्हिके युवासभ जे छै से डिजिटल एप्पके ओर आकर्षित भऽ रहल छै बेसी आकर्षित भऽ रहल छै तऽ शेयर बाजार इएह छै जे जे शेयर बाजारमे उतार चढ़ाव होइत रहैत छै तऽ शेयर बाजारके शेयर कखनहु कम होइत छै कखनहु ऊपर जाइत छै कखनहु कोनो बढ़ैत छै तऽ ओहिमे जे छै घाटाके कोनो नहि होइत छै लाभेके होइत छै तऽ ईमे युवासभ बढ़ि चढ़िके हिस्सा लैत छै आओर अपन सहयोग एहिमे दैत रहैत छै